हैल्लो तुस बैडिंग दा बोला ने ते तुस साढ़े घर कदूं औंना तुसें साढ़े घर पंदरां तरीक मैरिज़ दा फंक्शन ऐ नेईं नेईं असें टैंट टुंट बगैरा बी लाना ऐ हां डी ऐफ फार्म कराई ओड़ो किन्नै गा पांऽ तुसें गी लक्ख रपेआ हारा पाई ओड़ो तुस ठीक ऐ ठीक ऐ में तुसेंगी लक्ख रपेआ पाई ओड़नी आं मैंह्दी कल्लर सैल्ला ते पीला गै होंदा ते लाई ओड़ेओ उ'ऐ हां लाइट लुइट हां लाइट लुइट लाई ओड़ेओ ठीक ठीक